हम जे मोबाइल खरीदले रहिये ओकरा बारेमे सबसँ अच्छा बात ई छै कि फोनमे बातचीत भए जाइ छै बातचीत ठीकठाक होइ छै अऽ खूब बढ़िआँ आवाज तावाज आबै छै सब ठीक छै अऽ बुरा बात ओकरामे ई छै कि ओकरामे जे एकगो रैम आओर रोम होइ छै ओ बहुत कम छै जेकि नहि होना चाही फोटो सब खीञ्चे छियै तऽ कम्मे रहै छै अऽ जादा फोटो खीञ्चे छियै तऽ नहि होइ छै अपने अपने उड़ि जाइ छे ई सब बात जे छै ओकरामे खराबी छै सामानमे लेकिन अच्छाइ भी छै कि फोन तोनमे ठीक छै